असांजे भारत में अलाई प्रकार जा डांस डांस जा चैनल आहिनि जीअं लिव टू डांस विद सोनाली सोहन नारायना नंदिनी राजपूत लिव टू डांस विद सोनाली भरत नाट्यम कथक उड़ीसी इअं सभु असांजा क्लासिकल डांस आहिनि डांस विद दीप्ती हिननि मां असांखे चङो सिखण लाइ मिलंदो आहे जीअं एक्सरसाइज़ लाइ सुठो थींदो आहे माण्हुनि खे ख़ुशी ॾींदो आहे डांस करण सां असांजी वाइब्रेशन सुठी थींदी आहे ख़ुशी मिलंदी आहे वॉ वेट लूज़ जो वज़न कम घटि थींदो आहे असांजो ऐं कई इलाही शयुनि लाइ डांस फ़ाइदेमंद आहे प्लस जेके क्लासिकल डांस आहिनि उहे असांजा परिं पारंपरिक डांस आहिनि जंहिं मां असांखे घणो कुझु सिखण लाइ मिलंदो आहे